मुझे नृत्य करना बहुत ही पसंद है मेरा एक यह सपना है कि मैं नृत्य के द्वारा जानी जाऊँ जानी जाऊँ मुझे कई प्रकार के नृत्य आते हैं मराठी बंगाली सभी प्रकार की डांस आते हैं और मैं डांस सिखाती भी हूँ सभी को छोटे छोटे बच्चे आते हैं उन्हें बहुत सी बहुत तरह के डांस सिखाती हूँ जो उन्हें पसंद है जो मेरे से वह लोग बोलते हैं कि दीदी मेरे को ऐसे डांस करना है तो उन्हें मैं इस तरह का डांस सिखाती हूँ जिन्हे बंगाली पसंद है तो उन्हें बंगाली मराठी पसंद मराठी और कई तरह के सॉन्ग भी मुझे मुझे डांस करना आता है सभी प्रकार के में डांस कर लेती कर लेती हूँ बहुत सी जो लोग आते हैं उनको भी कई तरह के डांस आते हैं जो नहीं आते हैं वह मेरे से पूछते हैं तो मैं उन्हें बताती हूँ कि ऐसे करने हैं और सॉन्ग तो बहुत सारे कृष्ण जी के सॉन्ग में मेरे को डांस करना बहुत ही पसंद है उनकी रास लीला जो होती है उसमें बहुत ही अच्छा लगता है मुझे डांस करना